जीअं त असां ॾिसूं था की अॼ जे टाइम में कंहिंखे बि कमु करण नथो पुॼे ऐं जंहिंजे करे चोरियूं वधनि थियूं जिते किथे असां ॾिसूं था चोरियूं थी थियणु छाकाणि त माण्हुनि खे पंहिंजो पेटु पालण जे करे बि चोरी करणी थी पए छो पेसो हुननि खे हथ में कोन्हे